मेरे पास आज भी मेरे पुराने बचपन की कक्षा चार की किताब मैं आज भी रखी हूँ क्योंकि भले ही समय बीत जाए लेकिन शायद वो कविताएँ मुझे आज देखने को कहीं नहीं मिलेगी जैसे उसमें एक कक्षा चार की कविता है जिसको जब मेरा जब भी आज भी मन करता है तो मैं उस बुक को निकालती हूँ कि कहीं मैं भूल तो नहीं ना गई हूँ जैसे था रणबीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था ये कविता आज भी मुझे बहुत अच्छा लगता है हठ कर बैठा सूरज एक दिन माता से यह बोला सिलवा दो माँ मुझको उनका मोटा एक झिगोला और भी बहुत सी कविताएँ हैं जिसने सूरज चाँद बनाया जिसने तारों को चमकाया ये सब कविताओं की वजह से मैं आज भी वो किताब अपने पास रखी हूँ और हम लोग पहले किताब खरीदते नहीं थे आज तो है कि हमेशा बच्चों का चेंज हो रहा है सिलेबस बच्चों की किताबें चेंज हो रही है खरीदनी पड़ी है लेकिन हम लोगों के समय था कि एक किताब से कितनी पीढ़ी पढ़ती थी जैसे हमारी बड़ी दीदी पढ़ी फिर मेरी छोटी दीदी पढ़ी फिर मेरा भैया पढ़ा फिर उस किताब को इतना लेकिन इतने हिफ़ाजत से सब लोग रखते थे कि उस किताब को कई लोग मिलकर के एक दूसरे का हम लोग इंतज़ार करते थे कि कब ये कच्छा दो पास करे कब ये कक्षा तीन पास करे तो मुझे इनकी किताबें मिलेगी और उस किताब को मैं आज भी बड़े हिफ़ाज़त से रखी हुई हूँ और मेरे बाद भी उस किताब को लोगों ने पढ़ा लेकिन मैं उसको फिर लेकर के अपने पास रख ली और आज भी मेरे पास एक ड्रॉइंग की कॉपी है कक्षा छः की जिसमें मैडम के द्वारा प्यासा कौआ का पूरा चित्र बनाया गया था उसके लिए मैंने अपने पापा से उस समय मुझे दो रुपये की ड्रॉइंग की कॉपी मिलती थी तो मैंने अपने पापा से दो रुपये माँगा था और उस ड्रॉइंग की कॉपी खरीदी और फिर पाँच रुपये का स्केच कलर के लिए पैसा माँगा था जिससे कलर करके मैं आज भी उस कॉपी को रखी हुई हूँ उसमें खरोंच तक से नहीं आया है और मैं जब भी देखती हूँ मुझे अपना बचपना आज भी वो याद आता है